आं आदै मोन ना आंनो गारि भारासो नांगौमोन अट' आंथ' क'क्राझार रेलवे स्टेशन सिम थांगौमोन ओमफ्राय थांगोन ना थाङा भाराया बेसेबां लागोन ओमफ्राय खम जाया

बारा जागोन खोमा सारिस'सो जाया

तारमाने आंबो इमारजिन्सि सो थांनो नागिरदों नालाय फैसा गैया आंनावबो बेनिखायनो एसे खम लादो मा समाव आंथ' ओरैनो एघार'ता हरनि एघार'ता दाथ' नै सयता दे होनबा बेनो जाबाय दे दे दे दे होनबा